नमस्ते हम नया नया मेडिकल खोलना चाहते हैं हमको सलाह लेनी थी थोड़ी अच्छा कौन कौन सी दवा यूज़ करनी चाहिए किस टाइम

अच्छा सर्दी में नॉलेज नहीं है इसीलिए आपके पास फोन किया हाँ तो आप भी हमें सलाह देती रहना बस हाँ ओ हाँ अच्छा और पैसा कितना लगेगा मेडिकल खोलने में अच्छा हाँ नहीं बड़ा बढ़ियाँ

हाँ वही तो फोटो पैसा लगाएंगे पैसा है मेरे पास

आप आ सकते हैं हमारे मेडिकल पे काम करने के लिए समझने में दिक्कत है समझाने आ सकते हैं ना आप वही बता रहे अब काम करने के लिए नहीं कह रहे कि हमारे यहाँ काम करने लगो कभी कभी नहीं कभी कभी आ जाइएगा देखने के जभी बन जाए तो वही से आपको मिल जाए यही बता रहे हैं

अच्छा पेट दर्द में कौन सी दवा लेनी चाहिए हाँ तीन दिन ठीक है नमस्ते